हय आमच्या काणकोणांत दर शेनवाराक बाजार लागता आनी थंय तुमकां बरें तरेची फ्रेश टवटवीत भाजी मेळटा आनी दर बी ताचो बरो आसता कमी दरांत तुमकां भरपूर खरेदी करूंक मेळटा कपडे मेळटात आयदनां अशें खुबशें वेगवेगळी तरेचे तुमच्यांनी खरेदी करूंक जाता हांगा आसता